अ हेल'

औ औ हेल' मा औ औ खोनादों खोनादों औ बास सालायनायाथ' प्रेसेन्जारफ्राट' इमारजेन्सिना बिनि थाखायनो दरा खरा इस्पीडै रानिं सालायनांगौ जायो

खोनायाखै मा होन्दों

थारनिंबाबो माने प्रेसेन्जाराबो आंना प्रेसेन्जाराबो इमारजेन्सि दं नालायथो ओंखायनो एसे थारनिंबाबो स्पिद खरा सालायनाय जादों बेखायनो ओमफ्राय

औ एबार नेक्सट टाइमनिफ्राय लासै सालायनोसै नेक्सट बारनिफ्राय लासै सालायनोसै दे औ औ ओमफ्राय माबा बुंबावनांगौ लासै सालायनोसै एबार नायै नायै टारनिं माने टारनिं मानसि मानला ट्राफिक मानि नायनानै सालायनोसै लासैनो एबार औ एबारनिफ्राय बेबारनिफ्राय बेबायदि जानाय नंला लासै नायनानै सालायनोसै आं लासैनो नायनानै सालायनोसै आं बेनोथ' इमारजेनसि नालायथो आंनाबो प्रेसेन्जारफोरा ओंखायनो बिनि थाखायनो बिनिखायनो इमारजेनसि नालायथो आंना प्रेसेन्जारा बिनि थाखायनो टाइम बाय टाइम टाइम बाय टाइम सहैनांगौ नालायथो बेनि थाखायनो स्पिद सालायनाय जादों एसे स्पिद

औ दे एबार नेक्सट बारनिफ्राय बेबायदि जानाय नंला

दे दान्दो होनबा खोनाबाय दान्दो

हा दाननो थिनबाय ना